आलासि सिबिनायनि बेलायाव बर' समाजाव एबा जोंनि ओनसोलाव आलासिफोरखौ खामफ्लाय सियार होनानै जानाय लोंनाय गय साहा होनानै फुजिनाय जायो दा बे बर' समाजनि मोनसे आगु समनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे हारिमुनि मोनसे बाहागो दा बेफोर जोंनि बर' समाजनि मोनसे सिबिनायनि एबा फुजिनायनि मोनसे खान्थि एबा नियम दा आं आंनि बिथांखि एबा साननाय मोनदांथिजों साफ्रामबो सुबुंनो साननायखौनो मोजां जाजानो लुगैयो मानोना मोजां जानो लुगैयो मानोना सासे गार्जि सुबुंआ मोजां आखुआव फैनाय मानि बुहुमाव सासे गार्जि मानसि आनो जोबनाय दा बेनि खायनो आं बेखौसो बुंनो खावलायो दि साफ्रामबो सुबुं आनो मोजां आखुजों थांब्ला गासिबो बिथिंआवनो मोजां जानानै फैयो दा बिनिखायनो आंनि बेलायाव आं साफ्रामबो सुबुंखौनो मोजां जाजानो लुगैयो